हलो मैं भारती बोल रही हूँ क्या आप कैब ड्लाइवर बोल रहे हैं सर ये सड़क का काम चल रहा है बन रही है सड़क गंगापुर तो जमालपुर पहुँचने में करौली रोड से कितना समय लगेगा क्योंकि गंगापुर वाडी रोड से तो जा नहीं सकते तो इस से कितना समय लगेगा